गोंय पर्यटना खातीर खूबच फामाद आसा हांगाच्यो चर्ची हांगाचीं देवळां दर्या किनारे माड हें सगळें पळोवपा खातीर देश विदेशांतल्यान लाखांनी पर्यटक हांगा भेट दितात तर तुमकां कितें दिसता गोंयचें पर्यटन हें बरे वटेन वाटचाल करता काय वायट वटेन वाटचाल करता तुमी मत सांगचें गोंयची समुद्र किनार पट्टी एकशें साठ किलो मिटर आसा गोंय हें चडशें समुद्र किनार पट्टी आनी देवळां खातीर खूब फामाद आसा हांगा जायते लोक दर्यार वचपाक तशेंच देवळांनी वचपाक देशांतले तशेंच देशा भायल्यानूय लोक येतात आतां गोंयच्या दर्याचेर उलोवपाचें जाल्यार हांगा जायते दर्या अशे आसात जंय बाराय म्हयने सामकी गर्दी पडिल्ली आसता जशें की काणकोणचो पाळोळेंचो दर्यो आगोंदेचो दर्यो हांगा जाल्यार लोक सामके गर्दीच करतात ह्या दर्यानीं ह्या पर्यटकां खातीर वेगवेगळे खाद्य पदार्थ गोंयचे खाद्द पदार्त तशेंच मनोरंजनाचे कार्यक्रमूय जाता आतां गोंयच्या देवळांचेर उलोपाचें जाल्यार थोड्याच दिसांनी गोंयांत नवरात्र सुरू जातली आनी गोंयच्या जायत्या देवीच्या देवळांनी मखर पळोवपाक खुबशे पर्यटक येतले दुसऱ्या देशांतल्यानूय पर्यटक येतले गोंयचीं फामाद देवळां म्हणल्यार शांतादुर्गेचें देवूळ मंगेशीचें देवूळ दर्या आनी देवळां सोडून पावसाच्या दिसांनी धबधब्याचेरूय वचपाक लोकांची सामकी गर्दी आसता तशें पळोवपाक गेल्यार फामाद धबधबो म्हणल्यार दूदसागर धबधबो जो सामको लोकां खातीर लोकां खातीर फेमस आसा सत्तरी तालुक्यांतलो पालयेचो धबधबो मागीर नेतुर्लेचो मैनापीचो धबधबो हे धबधबे फक्त पावसाच्या दिसांनीच आमकां पळोवपाक मेळटात आतां धबधबे जाले देवळां जालीं गोंयची कलाकृती जशे की चिकतारी कलाकृती जंय पाटाचेर लोक चित्रकला करतात ती सामकी पर्यटकां खातीर आकर्शीत करता ह्या पर्यटकांचे जितले बरे फायदे जाता तितलेंच तांचें गोंयच्या निसर्गा खातीरूय वायट परिणाम जातात आतां आमचे गोंयचे मंत्री आसूं ना जाल्यार आनी कोणूय आसूं हे सगलेच गुंथल्यात गोंयकारांक गोंयांत मोलूच ना नीज गोंयकार आसा तो सामको मेल्ले वरी जगता आनी हें राजकारण राजकारणी तर गोळे दोळे बंद करून आदर्श गोंयचें सपन पळयतात हे पर्यटक गोंयांत येतात आनी आपल्या नागड्या उगड्या कातींनी गोंयची इमेज सामकी पाड करता हांवें फाटींच खंय तरी आयकल्लें की खंयच्या तरी एका कार्यक्रमांनी पर्यटकांनी कार्यक्रमाक पर्यटकांनी धालो जे गोंयचें लोकनृत्य आसा तें करपाचो प्रयत्न केलो पूण तातूंत तांचो ताल लय गाणें हें गोंयच्या लोक कलेन लोकनृत्या सारकें मात्तूय नाशिल्लें आतां हे असले नाच जर खंयच्याय एका नवीन पर्यटकान पळयले जाल्यार ते तेंच ताका दिसतलें की ही गोंयची लोकनृत्य म्हणून आनी नाका जाल्ले विचार नवीन पर्यटकां मुखार नवीन पर्यटकां कडेन पावतले गोंयांत अशे थोडे गांव आसात जंय गोंयकार एका बारीकश्या झोंपडेंत रावतात आनी आपल्या कश्टांनी बांदिल्लें घर ह्या पर्यटकांक रावपाक दितात गोंयकार त्या पर्यटकांचो गुलाम जाला लोक धबधब्यार वतात तें जालेंच पूण थंय वचून सोरो पितात आनी त्यो बाटल्यो थंयच उडयतात आनी आमची गोंयचो निसर्ग गोंयचो निसर्ग पाड करतात आतां हें अशेंच चालू रावल्यार पोर्तुगिजांचो काळ इतिहास परतून जल्माक येतलो हातूंत शंकाच ना